हमरा सभकेँ होली होइया छठि होइया दीपावली होइया पञ्चमी होइ छै बरसाति होइ छै दशहरा होइ छै आर इएह सब दशहराके भेलाके बाद हमसब छठि भेलाके बाद देवउठाउन होइ छै देवउठाउन भेलाके बाद लवाण होइ छै लवाण देवउठाउन भेलाके बाद शिवराति होइ छै शिवराति भेलाके बाद शिवराति होइ छै चतुर्दशी होइ छै आरो इम्हर पाबनि सब अथी तिला संन्क्रान्ति होइ छै तिला संन्क्रान्ति मधुश्रावणी होइ छै मधुश्रवणी होलाके बाद बरसाति होइ छै बरसाति भेलाके बाद पाबनि होइ छै पाबनिके नाम हमरा बुझल नहि यऽ आ मधुश्रावणी चालुओ होए वाला छै पञ्चमी होइ छै नागपञ्चमी ढेरिक सारा पाबनि होइ छै पाबनिके विध हमरा सभके बुझल नहि ओतेक तै दुआरे जे छै से